रांखान्थियावबो थांनाय बोसोरनिफ्राइ ओरै जोबोद सोलायदों मानो होनब्ला सिगां जोंनियाव जेबो गैयामोन जाहाथे रड लामा बेफोरबो जोबोर गाज्रिमोन थह नै दा फैनानै जोबोद मोजां जाबाय रांखान्थिनि आबहावा जेरै स्कुलफोराबो जोबोर मोजां जाबोनो हमबाय सिगां स्कुलफ्राबो इसे इसे नायनो सुखुवैमोन दायो एसे मोजां जाबोनो हमबाय स्कुलफोराबो आरो गोबां मोजां मोजां स्किमफोरबो फैदों मानसिफोरनि न' बांफोराबो देरदों गारि गुराफ्राबो देरदों आरो लामाफोराबो मोजां मोजां जालांनो हमदों थह रांखान्थियाव इसे देभ्लपमेन्ट फैबाय जोंनियाव सिगांनिस्राय थह सिगां बहुद इसे आन्डार डेभ्लपमोन थ' दायो गोबां डेभ्लपमेन्ट जाबोनो हमदों आरो इयुनाव लागै गोबां जालांगोन बेनिखायनो दा जेसांखिनि दोङो गोबां मोजाङैनो जानानै थांदों न' बांफ्राबो मोजां जालांदों आरो मानसिफ्राबो डेभ्लप जालांनो हमदों रां खान्थिनि थ्रुयै थह नखरफ्राबो मोजां जालांनो हमदों मानसिफोरनि गान्नाय जोमनायफ्राबो मोजां जालांनो हमदों थह गुबुन गुबुन थासारियाव नायनो थाङोब्ला गोदोनि थासारिखौ नायनो थाङोब्ला गोदोनि थासारियाव इसिबांबो बेफोरबायदि रांखान्थि गैबाङामोन आरो सोलियामोन थह दानि जुगाव रांखान्थि गैयाब्लानो जेबो खामानिफ्रा सोलिया बेफोरबायदि जालांनो हमदों जिहेथु लामाफ्राबो जोबोर मोजां जालांदों जेरै जोंनि हरिसिंगानि लामा बेफोरबो सिगां जोबोर बायला जिलामोन दायो मोजां जालांनो हमबाय बेफोरबो फाखा जालांनो हमबाय थह गोबां लामाफोर दङ बिदिनो बेफोरबो मोजां स्किमाव जालांनो हमदों स्कुलफोराबो जिहेथु सिगाङो नायनो इसां माबा गोयैफोरमोन दायो स्कुल गासै स्कुलफोराबो मोजां जालांबाय वाल हारि होलायनो हमबाय बेफोरबायदिनि मास्टारफोराबो मोजां मोजां फैनो हमबाय रां थासारिनि थाखाइ बिदिनो गोदोर गोबां मोजां मोजां हस्पितालफोरबो ओंखारनो हमबाय गोदो बेफोरबायदि गैयामोन मोजां मोजां डक्टरफोरबो ओंखारबाय रां थासारि थानायनिखायनो बेफोर बायदि जाहोननिफ्राय गोबां अनजिमा मोननाय जायो